ڈینگو بخار اور ملیریا جیسی مچھروں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے بہت سارے طریقوں پر عمل کیا جانا ضروری ہے کیونکہ ڈینگو بخار آج کے ٹائم پر بہت عام ہو چکا ہے اور اس کی حفاظت ہمارے لیے بہت ضروری ہے اسی طریقے سے ملیریا وغیرہ ایک وبائی بیماری کے ہے جوکہ پھیلتی جاتی ہے تو اس کے لیے ہم لوگوں کو صحیح روک تھام کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ صاف ستھرا ماحول ہونا چاہیے اور جگہ جگہ پر جو کوڑا کرکٹ پھیلا ہوتا ہے اس کی بھی گندگی کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ڈینگو بخار اور ملیریا جیسی بیماریاں ہم لوگوں کو لگنے نہ پائے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں ان ڈینگو بخار اور ملیریا جیسی بیماریوں کو روکنے کے لیے جس کا استعمال ہم لوگوں کو کرنا چاہیے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے صرف کسی ایک انسان کے کرنے کر دینے سے یہ کام نہیں ہوگا بلکہ ہم ہمارے پورے معاشرے کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں کا اپنے بدن کا اپنی جگہوں کا اور اپنے محلے کا اپنے شہر کو صاف ستھرا ماحول بنائیں اور صاف ستھرے ماحول میں اپنی زندگی گزاریں